मिकी किस स्हाबै फोटू लैना जेह्ड़े न पसंद न जां किस स्हाबै दे फोटू अंगे रा खिची लैंदा और की लैंदा ओह् तुसें ई सनांऽ तां में पैह्लै नंबर अपने दोस्तै नै बड़े फंक्शन लाए ओह्दे च केह् करदा हून जि'यां

जेह्के जित्थुआं फोटो खिचदे उत्थुआं थोह्ड़ा हल्लना पौंदा ताहीं तुआंही और बंदे दे फोटू शैल आई जंदे जां जि'यां कोई कैमरा थल्ले ई करी ओड़ेआ बिल्कुल जां जां थोह्ड़ा उप्परै ई करी ओड़ेआ बक्खियै कदे'र फोटू बनाया तां ओह् फोटू शैल आई जंदे और जेह्ड़ा बंदा होंदा जिसदे बनाने होंदे उसी ल्हाने दी कोई बी जरूरत नेईं पौंदी ऐ ते बाकी एह् बनाना बड़ा शैल फोटू औंदे और ओह्दै बिच केह् होंदा केह् बाकी आह्ले जेह्के बी कैमरा मैन बनांदे उं'दे शा अलग होंदे ओह् ते बड़ा शैल फोटो औंदा ओह् बाकी अगर होर गल्ल करचै तां